अदालगुरि जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खुंनायनि गिबि फुंखा होना बुङोब्ला आबाद मावनायखौ मिथियो गोबां मायनि आबाद मावो आरो गोबाङा मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो गोबाङा साहा बिलाइनि आबाद मावो बिनि बेफोरखौ मावनायजों ओह नखरा जिबन खुलांदों आरो बिनि गेजेराव सरकारि साख्रि मावनायबो गोबां दङ सरकारि साख्रि आरो प्राइफ बिजनेस गाव हारसिं बिजनेस बे मोनैजों समान समान दावगा लांनाय दावगा लांगासिनो दङ नाथाय बिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रानो सोरकारि साख्रिखौ मोननो होसोगासिनो दङ मोननो लुबैयो आरो गोबाङा प्राइभेट साख्रिबो बा बिजनेस बो मावनो मावगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला सरकारि साख्रिनिख्रुइ बिजनेसआव बांसिन प्रफिट दङ बांसिन मोन्थाइ मोन्नाय दङ आरो जोंनि बे अदालगुरि जिल्लायाव बा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बेखार जानायखौ जों नुनो मोनदों सुबुंफोरनि बेखार जानायखौ गोबाङा ओरैनो उरां फारां थाबायलाबायनानै दङ जेबो खामानि दामानि मावनो मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना फरायनानै गोबां साख्रि मावनो होसोगासिनो दङ जब मावनो नाजागासिनो दङ नाथाय मोननो हायाखै बिथांमोनहा दा ओरैनो जनानै दङ बिथांमोननि थाखै मोनसे सुबुरुन बे बिथांमोनहा ओरैनो जिरायलासिनो थाबायथायालासिनो गोबां गाव हारसिं खामानि मावनाय बेफोरखौ मावनो हायो ओह जेरै मैगं थाइगं आबाद मावनानै गावनि जिबनखौ दैदेलांनो हायो रां खामायनो हायो आरो मोनसे ब्रयलार फिनायाबो पलट्रियाबो बे मोनसे मोजां खामानि मोजां आबाद बेखौ मावनानै गोबाङा नखर दैदेनगासिनो दङ गावनि जिबनखौ लुखां लांगासिनो दङ आरो मैगं थाइगङावबो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै कभि थाइबें बानलु बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं मावनानै आबाद मावनानै रां आरजिनो हायो आरो जिबनखौ खुंनो हायो मोनसे सुबुरुना बेनो ओरैनो जिरायालासिनो एह मैगं थाइगं आबाद मावनाया मोजांसिन होन्नानै